जहाँ तक उज्जैन ज़िले के मुख्य शैक्षणिक संस्थानों की बात की जाए तो उनमें महाराजा कॉलेज प्रशांति धाम कॉलेज माधव राव सिंधिया साइंस कॉलेज लोकमान्य तिलक कॉलेज जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ओर इसी के साथ विद्या भारती का सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो हाई सेकेन्डरी इस्कूल है ये भी शामिल है इसके अलावा तक्षशिला इस्कूल भी है और सेंट थॉमस उच्चतर माध्यमिक विध्यालय भी है और बात की जाए अवसरों की तो इनमें से जो सरकारी यानि शासकीय इंजीनियरी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कॉलेज है इसमें अवसर बहुत ज़्यादा हैं इसके अलावा अगर फ़ीस की बात की जाए तो उज्जैन ज़िले की जो महत्वपूर्ण तहसील है यहाँ पर विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी है यहाँ कक्षा दसवीं की जो सालाना फ़ीस है वो ज़्यादा नहीं है चौदह हज़ार रुपये पूरे वर्ष की है